ख़ुशी ख़ुशी हमें देखो हमारे यहाँ जैसे शादी विवाह पड़ा भाई या बहन का तो उस में जो ख़ुशी जो मूवमेंट होता है उससे हमें बहुत ख़ुशी मिलती है फिर हमारे यहाँ किसी का बड्डे हुआ बड्डे में जो केक काटता है और सब कुछ रहता है तो उस में उससे भी हमे बहुत ख़ुशी मिलती है फिर हम अपने दोस्त यार के साथ में कहीं टहलने घूमने गए हैं वहाँ पर जो मूवमेंट रहता है उसको जो कैप्चर करते हैं उससे भी फिर हम हमें देखने के बाद हमें उससे बहुत ख़ुशी मिलती है फिर हम लोग गए जैसे हॉल में मूवी देखने के लिए मूवी वूवी देखे देखने के बाद कोई ऐसा मूवमेंट आया उससे उस जहाँ भी हमें बहुत ख़ुशी मिलती है फिर हम लोग गए हम देखो हम काम करते हैं डेली काम करते है डेली बेसिस पर तो डेली काम करते करते जब महिना पूरा होता है हमें सैलरी मिलती है तो सैलरी जब हमारे हाथ मे आता है तो हमें सैलरी से बहुत ख़ुशी मिलती है सैलरी से ख़ुशी मिलती है फिर हम कहीं टूर्नामेंट खेलने गए हैं हम बैटिंग करते हैं तो हम टूर्नामेंट एक बार खेलने गए थे तो वहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज़ टी वी रखा हुआ था तो हम बहुत बढ़िया बैटिंग करते है तो हम मैं मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ तो मुझे टी वी मिला मैं घर पर ले के गया मैं भी ख़ुश हुआ बल्कि मेरे पूरे परिवार वाले ख़ुश और मुझे आगे बोले खेलने के लिए इससे और हमे ख़ुशी मिली कि हमारे घर वाले मुझे बोल रहे हैं आगे खेलने के लिए तो ऐसा हम कई तरह के टूर्नामेंट खेलने के लिए हमें ऐसे ख़ुशी मिली फिर उसके बाद कहीं हम गए टहलने घूमने